मनाव आदस'

बेसां नांगौ बेसां मोनगोन खैमन नांगौ बेसां हरगोन बेसे जागोन दे मोनगोन मोनगोन जौसे मनखौ मोनगोन औ जागोन दे हरगोन आं मोनलांगोन औ फैसा औ मिन्थिबाय

औ दे दे दे जागोन दे औ औ दे थाखा फैसा खोनथागोन खोनथागोन

जागोन

औ जागोन दे जागोन जागोन औ ऐ माया हरफिन औ बाहायनो मोननायाव ऐ ना गोरान दाबायदियावथ' गोरान थाखायोना अ दे दे दे दे लामायाथ' मोजांआनो गारि थाङो जागोन दे जागोन खनसेनो लाबोनो हागोन

मोजां मोजाङै दं लोमजायाखै साजायाखै औ मोजाङैनो दं दे दोनथ'बाय औ